दाल बनाते हैं आप और आप भात चावल बनाते हैं और जौन हो उसमें सब्ज़ी काटते हैं और आप ओके छौंकते हैं तेल डालते हैं हाँ उसको मसाला डालते हैं हाँ और रोटी भी बनाते हैं तो ओ में न सादा बनाएगी तो तेल नहीं लगता है नहीं तेल भी लगता है और इहै सब होते हैं यहाँ और कैसे बनाते हैं आप ऐसे बनाते हैं कि छाँड़ देंगे अदहन देगा चावल का तो भात बनाते हैं चावल और सब्जी काट कर छौंकते हैं मसाला छाँड़ते हैं भूँनते है उसके तब पानी भी छाड़न दां उसके ऐसे खाना बनाते हैं रोटी भी बनाते हैं उसके भाई जब अगर तेल से बनाते हैं त जौन हो शादी पड़ते हैं ते इसका इतना खाना बनाते हैं

सब्ज़ी दाल रोटी और हर मेर का सब्ज़ी हाँ दही बड़ा सब कुछ बनाते हैं हाँ और कुछ बोलते हैं कि जब और बढ़ाते हैं तो और करेला का साग है नेनुआ का सब्जी है भिंडी का सब्जी है कोंहड़ा का सब्जी है एहन सब बनाते हैं कैसे बनाते हैं सब काट काट कर भूँज भूँज के सबको कलउजी बनाते हैं